आन कोनो धर्म हमरा तऽ अच्छा नहि लागैए हमरा आकर्षित नहि करैए दोसरके धर्मसँ हम किछु नहि सीखब कियाकि हमरा जे छै कोनो आकर्षित नहि करैए हमर धर्मसँ भनहि दोसर कोइ किछु सिखैत हैत आओर हमर धर्ममे जे छै बहुत सारा पाबनि त्योहार अइ जाहिमे कि चौदह तारीखके मनाएल जाइए तिला सँक्रान्ति ओहिसँ जे छै हमर हमरा सबके पाबनि शुरू होइए ओकर बाद जे छै बहुत एहन पाबनि अइ जकर शुरुआत होइ छै ओहिमे जे छै मुख्य पर्व छी हमरा सबके छठि दीपावली चैती दुर्गापूजा दुर्गापूजा आओर बहुत सारा एहन पर्व अइ जाहिमे जे छै मुख्य तऽ इएह छै छठि दुर्गापूजा दीपावली